मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश है और जो अठारह का जो दो हज़ार अठारह का मध्य प्रदेश था उसमें बहुत सारे अंतर हैं आज के मध्य प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य मुद्दें छोटे पड़ गए हैं यहाँ अब धार्मिक मुद्दें ज़्यादा चलते हैं के जो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है और जो राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है एक ही है भाजपा की और भाजपा का रूल चलता है की फूट डालो राज करो चुनाव के वक़्त ये छोटे छोटे मुद्दें निकालती है की शिक्षा देंगे स्वास्थ्य देंगे पन्द्रह सालों से अभी राज्य में भाजपा की सरकार है कुछ मुद्दें सॉल्व नहीं होते इनके ये चुनाव के टाइम पे हिन्दू मुसलमान करेंगे और हिन्दू मुसलमान करके ये चुनाव जीत जाते हैं बस बाकि इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं हैं नाम मात्र की सेवाएं चलती हैं अस्पतालों में जाओ तो भीड़ पड़ी हैं ना कोई डॉक्टर आ रहा हैं छोटी मोटी नाम मात्र की इनकी सुविधाएँ चलती हैं शिक्षा तो ख़त्म ही हैं इनके यहाँ की शिक्षा जो लड़के बारवीं पास करते थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो धीरे धीरे घट रही है रोजगार दे नहीं रहे हैं लोग शिक्षा की ओर आ नहीं रहे हैं लड़के नकल करके पास हो रहे हैं कैसे जैसे